भारतीय नौकरीके बाजार जे छै से ई एकीसवीं सदीमे बहुत ही जादा बाजारवादी छै पहिल बात प्रतिस्पर्धा एत्ते हद तक छै जे एक बजाउ एगारह नहि एगारह सए आबै छै तऽ ओकरा मे जे छै से जे सामने बैसल छथिन टेबल पर हुनका पासमे बहुत ऑप्शन छै ओ केकरा लेताह जेकरामे जेकी हरेक चीज पाओल जाइ छै ओहनो तरहक लोक सए मे मिलि जाइत छै ओ अंग्रेजियो बाजेवला छै ओ पढ़लो लिखल छै डिग्री भी छै ओकरा साथमे आ तेकर साथ कम्प्यूटरो जाने छै एहनमे हरेक व्यक्तिके जे छै से प्रतिस्पर्धा बहुत जादा भऽ गेल छै तऽ एहिमे अवसरक जे छै से समानताक कतौ ने कतौ हनन होइ छै आओर साथ ई बात छै की ओहि सभके लिये भी जरूरी छै ओ हरेक चीज जाने कोनो एक चीज जानिकऽ अहाँ जे छै ओहिठाम नहि पहुँचि पायब तऽ एकरा लेल अहाँके अपन जे छै से बायोडाटा सबसे बेहतर होना चाही ओहिमे बहुत सारा चीज होइ छै चाही ओ छोट छोट होइ या पैघ पैघ चीज होइ कोनो छोट सनक नौकरीके लेल भी अहाँके बहुत किछु आना चाही अहाँके बाजबोमे ओतबे कुशल हेबाक चाही जितना लिखेमे आ ओहि सभसँ बढ़िऑं की अहाँ जे छै से अपन नौकरीके लेल जा रहल छियै तऽ जे भी ओहिमे काम छै ओकरा अहाँ कत्ते नीकसँ कऽ सकैत छियै दोसरासँ की की चीज जादा अहाँमे अइ ई सभ जब अहाँ डेवलप करब विकसित करब तखने अहाँ पहुँचू ओहि जगह पर ओहि जगह पर पहुँचके ओकरा लेल अहाँ जे छै से संघर्षरत रहू ई नहि की एक बेर पाबियो गेलियै ओ पोजिशन के तऽ ओकरा बरकरार रखनाइ भी मुश्किल छै आइ काल्हिके पूराके पूरा देश जे छै इएहामे छै जे कोना ओकर टाँग खींचियै आ ओकरा नीचा गिराबी आ हम आगा बढ़ी ताहि अपन सभक ई बेसी नीक हेतै की हरेक चीजके सिखल जाय आओर फेर सँ ओकरा जे छै से रिकैप कएल जाय कि हम की केलियै आ ओकरामे सुधार कएल जाय तबे अपना सभ आगाँ बढ़ि सकै छियै